ڈرائنگ کے دوران میں عموماً پینسل اسکیچنگ اور کلرنگ دونوں فن پارے استعمال کرتی ہوں مجھے گرینائٹ پینسلس کلر پینسلز اور مارکرز کا استعمال زیادہ پسند ہے کیونکہ ان کے ذریعے تفصیل اور گہرائی کو بہتر انداز میں ظاہر کیا جا سکتا ہے خاص طور پر فائبر فائبر کیس اور اور اسٹیل جو جیسے مشہور برانڈس میرے پسندیدہ ہیں کیونکہ ان کے ان کے ان کے پروڈکٹس کو پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں میں عموماً یہ چیزیں بڑے بک اسٹور یا آن لائن اسٹور جیسے جیسے اسٹیشنری شاپ شاپ سے خریدتی ہوں ان میں سے کچھ چیزیں واقعی مہنگی ہوتی ہیں خاص طور پر اگر آپ اچھی معیار کی چیزیں خریدیں لیکن میں سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ آرٹ کو سنجیدگی سے لیتی ہیں تو یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ہے